सोरहां डिसेंबर उणिवीह सौ पंजानवे ॿारहं मार्च ॿ हज़ार हिकु पंज मार्च ॿ हज़ार टेवीह चारि अप्रैल उणिवीह सौ छहानवे टे मे ॿ हज़ार चोवीह